जोंनि गामिनि एबा गामियारिनि मोदाइया जाबाय शिब जों सिबियो बाथौ दोहोरोम आरो बाथौ दोहोरोमानो जाबाय बर' हारिनि गुदि दोहोरोम गोदो गोदाय आबै आबौ आबै आबौ मोनहानो सिबिबोखानाय बाथौ दोहोरोम दुलाराय बर' माहारिफोरानो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथौआरि बाथौ मोदायखौ सिबिबोदों जायखौ जोंङो आफा बोराय बाथौ होननानै गाबज्रियो जों बे बाथौ दोहोरोमखौनो फालियो एबा फालिनाय जायो जेरै जोंहा ख्रिस्थि मोसानाय ख्रिस्थि मोसानायावबो जोंनि दोहोरोम बाथौ दोहोरोमजों गोरोबफ्लेनाय आरो खेराय मोसानाय खेराय गारजा होनाय आरो न' न' मायनाव बरायनाय बाथौ थानसालियाव ज' ज' आरज गाबनाय संसारनि दुखु दाहाखौ बावगारनो हानाय आरो संसाराव जाफ्लेबाय थानाय गोबां बेरामारि आरो गोजोन खौसेथिनि थाखाय बाथौ थानसालियाव बयबो आरज गाबो जाहाथे बे बे बुहुमाव गोबांथार खैफोद खैदां जानायनिफ्राय बारग'नो हायो बेखौनो आफा बोराय बाथौनाव आरज गाबो आरो बाथौ गुदियाव हान्थु खेरायना बयबो आरज गाबो आरो जोंनि जायगायारियाव बे बाथौ दोहोरोमखौनो बर' हिसाबै बयबो फालिनाय जायो